म्हाका फोटोग्राफी करून उमेद येता कित्याक म्हाका खंयच्याय वस्तून ल्हान ल्हान खुशालकाय सोदूंक आवडटा जावं तें खंयचे झाड जावं तें खंयचो माड जावं ते खंयच रस्तो जावं तें खंयचीं मळब खंय जावं कितेंय म्हाका तातून धाकटी धाकटी कशें आतां पळोवंक बरें दिसता कुशाकाय कुशाकायेन म्हाका संवसार दुसऱ्या वाटेच्यान पळोवपाक मेळटा ज्यो वस्तू दुसरी दुसरो लोक विसरतात वा चवपाक चड वसनात त्या त्या वस्तूंक हांव चड पळयला

फोटोग्राफी म्हाका शांत करता फोटोग्राफी फोटोग्राफी अससली करपाक जाय जंय एक फोटो जंय एक फोटो सगलें दाखोवन दिता ते भाशेन एक काणी सांगता जी काणी खंयच्याय उतरांनी सांगूंक जायना ते भाशेन फोटोग्राफी म्हाका खूब शांत करता आनी म्हाका फोटोग्राफी करून उमेद येता कित्याक ती म्हाका नव्यो नव्यो वस्तू शिकयता आनी हांव शांत जाता ताका लागून